हमारी संस्कृति में मुख्य व्यवसाय क्या है तो अपनी संस्कृति का जीविका का आजीविका का साधन एक ही है कृषि हमारे जीवन में लोग एक ही चीज़ करते थे कृषि कृषि आधारित होने के कारण लोग कृषि हर प्रकार से जीते थे जब वही माताएँ बहनें अपने अपने परिवार के लिए खेतों में रोटी लेके जाती थीं वहीं छाँव में बैठकर रोटी खाना है जीविका का साधन था वहीं घी की रोटी मक्के की रोटी कढ़ी के साथ खाना टामाटर के टमाटर की चटनी के साथ खाना तो लोग एक एक अच्छा व्यवसाय के समान था अभी तो लोग आज शहरीकरण के कारण लोग कृषि को ना मानते हुए अपने अपने व्यवसाय को छोड़ते हुए आज शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं वर्तमान में भारत की स्थिति ऐसी है आज के समय में कि साठ परसेंट लोग ग्रामीण छोड़ के शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं हमारा मुख्य साधन था लोग कहते हैं ना कि भारत कृषि प्रधान देश है भारत में मुख्य साधन कृषक हैं लेकिन कृषक कहाँ जा रहा है हर कोई कहता है कि मैंने कृति खेती करी मेरा बेटा खेती नहीं करना चाहिए मेरा बेटा कोई बड़ा अफ़सर बनना चाहिए हाँ ये सही है कि एक पिता अपने बेटे के बारे में अच्छा सोचता है लेकिन एक बात बताइए जब पिता खेती कर रहा है तो बेटे को खेती नहीं आ रही लेकिन अगर पिता कल को कल को खेती करना बंद कर देगा तो खेती कौन करेगा क्योंकि पिता को तो खेती करते नहीं आती ना सॉरी बेटे को तो खेती करते नहीं आती ना अगर पिता खेती करना छोड़ देंगा तो करेगा कौन तो आजके समय में ये देखो तो एक एक बहुत ही दृश्य सामने आता है कि भविष्य में भारत का युवा क्या कर रहा है जब भारत का युवा खेती नहीं करेगा तो क्या करेगा क्योंकि हमारे भा हमारे लिए मुख्य व्यवसाय जो है वो खेती ही है खेती के माध्यम से ही हम लो लोगों को लोगों को बचा सकते हैं लोगों को मतलब बिना भूखा सोए नहीं रहने देते लेकिन आजके समय में बहुत से लोग सोते हैं भूखा